मैं बात करूँ एक अच्छी तस्वीर लेने की तो एक अच्छी तस्वीर सही समय पर ही निकाली जा सकती है क्योंकि तस्वीर लेने में समय का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि उस समय सही प्रकाश यानि सही लाइट और वातावरण वैसे इंसान वैसे जानवर यानि एक प्रकार से आप समझ लें कि कैमरे के लिए बहुत सटीक फ्रेम हमने बनाया हुआ है तभी वो तस्वीर ली जा सकती है इस तस्वीर लेने में निम्न प्रकार की प्रोसेस हम इसमें बता सकते हैं कि एक तस्वीर लेने से पहले हमारा उस तस्वीर के प्रति भावना क्या है और हमें वो तस्वीर चाहिए कैसी और उस समय में उसका समय क्या है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है तो उसके बाद ही हम वह तस्वीर लेते हैं और तब जा के एक अच्छी तस्वीर हमारे सामने निकल आती है और हम लोगों को दिखा भी पाते हैं इसमें समय का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है